मां पहिरीं मम्मीअ खां सिलाई सिखियमि पोइ मां ॿियनि खे बि सेखारींदी हुअमि असां पंहिंजे ॿारमो खे बि सेखारीसे खिल मस्तीअ में जाम हू सिखी विया खिलंदे खिलंदे जाम सिखी बि विया सुठी तरह ऐं हाणे हू पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहिनि ऐं सुठे नमूने सां भई सभु कुझु कंदा आहिनि सिलाई जो कमु ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे भई उहे पंहिंजे पेरनि ते बीहु करे पंहिंजो भई गुज़ारो कंदा आहिनि